बचपनमे तऽ हमसभ बहुत खेल खेलाइ छलहुँ हेँ जेना क्रिकेटसँ पहिने गुल्ली डण्डा छलै हेँ कित कित छलै हेँ सेहो आओर कबड्डी छलै हेँ कब्ड्डीयोमे दू प्रकार छलै एकटा बुढ़िया कबड्डी कहैत छलियै जे राजा बनैत छलै हेँ घरमे आ दौड़ैत छलै हेँ एकटा छलै हेँ सामने सामने दू टा टीम रहल आ कबड्डी एक दोसरा घरमे गेल आ ओ कबड्डी पढ़ैत पढ़ैत जँ ओ पकड़ा गेल आ साँस टुटि गेलै आउट भऽ गेल आ जँ नहि ओ ककरो छू कऽ आबि गेल अपन घर तऽ ओ जेकरा छूने रहैत छलै से आउट भऽ जाइत छलै हेँ दोसर गुल्ली डण्डा बहुत प्राचीन खेल अइ तऽ हमहूँसभ गाम घरक प्रसिद्ध खेलमे गुल्ली डण्डा छल गुल्ली डण्डा हमसभ खेलाइत छलहुँ हेँ ओकर बादसे पोखरिमे हेलैके सेहो हमसभ छलहुँ हेँ सिखलहुँ ओकर बाद दोसरोकेँ सिखबैत छलियै हेँ आ तकर बाद हेलैत छलहुँ हेलैमे बड मोन लगैत छलै हेँ ओहुमे पानिकेँ भीतर जे डूब डुबकी देल जाइत छै से आओर लगैत छलै ओहिमे आओर आनन्द अबैत छलै हेँ तकर बाद क्रिकेटके सेहो प्रचलन भेल तऽ हमसभ क्रिकेट खेलाइत छलहुँ हेँ टीम बनैत छलै दोसर गाम जा जा कऽ ओहि गामके टीमसँ हमसभ मैच खेलाइत छलहुँ हेँ इएहसभ करैत छलहुँ हेँ ओकर बाद साइकिलिंग ईसभके सेहो रहै बचपनमे सिखयके तऽ सेहो सिखैत छलहुँ हेँ दोसरोकेँ सिखबैत छलियै सएह छै